ایک ایسے جھرنا تھا جہاں پہ ہمارا گذر ہوا تھا ہم جو ہے دیکھا تھا ہم نے کہ بچے وہاں پہ خوب انجوائیمنٹ کر رہے ہیں بچوں کی انجوائیمنٹ دیکھ کے جو ہے جو من بہت انجوائے کرنے کو من کرتا ہے بچے جو ہوتے ہیں برے معصوم ہوتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ بھی اس کے اندر گئے اور چیک کر کراں کہ کہ جو جھرنا ہے وہ کیسا ہے اور اس کا پانی کیسا ہے اور اس کی جو خاصیت ہے کہاں سے نکلتا ہے ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کری اور اس کے باوجود جو انجوائیمنٹ ہم لوگوں کو ملی وہاں پہ بہت مزہ آیا تھا اور اس میں جو ہے کچھ چیزوں جو تھیں وہ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے لوگ آتے ہیں باہر سے اور وہاں گندگی پھیلاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے